अहाँ जे लेट केलियै से हमरा ट्रेन छुटि गेल अहाँ दुआरे छुटल हेँ हम तऽ अपना टाइमपर तैआर छलहुँ अहाँ नहि एलियै ओ अहाँके गलती यए ने अहाँकेँ तऽ भुगतान करय पड़त हम पैसा नहि देब या अहाँ अहाँ हम पैसा अहाँके एहि दुआरे नहि देब कियाक तऽ लेट तऽ अहाँ केलियै हम तऽ नहि केलहुँ हेँ हमर गाड़ी छूटल हमर आइ जेनाइ कतेक जरूरी छले अहाँ थोड़ी ने बुझैत छियै हम बुझैत छियै ताहि दुआरे कहैत छी अहाँ ककरो भी आइ हमरे अहाँ छोड़ेलहुँ काल्हि दोसरोकेँ छोड़ेबै अपन टाइम टेबुल रखबै ने हम तऽ नहि